جی جی میم بتائیے جی جی اوکے اوکے میم اوکے میم میم میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پہلے تو بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پورا پیکیج چاہیے مطلب کھانے سے لے کے ہوٹل سے لے کے سب کو آپ سب آپ کو ہماری طرف سے پرووائڈ چاہیے اور اپنی طرف سے میم آپ کچھ نہیں کریں گے اوکے میم اوکے میم اوکے میم آپ کا یہ پیکیج تین سے چار دن کا آپ کہہ رہی ہیں تو آپ کا یہ پیکیج کم سے کم پڑے گا تھرٹی تھاؤزینڈ جی میم کم سے کم تھرٹی تھاؤزینڈ کا پڑے گا اور آپ کو ہوٹل ہم پرووائڈ کرائیں گے اچھے سے اچھا اس ہوٹل کا نام ہے گرینڈ اچھا ہوٹل ہے میم یہ فائیو اسٹار ہوٹل ہے اور یہ ریزورٹ ہے ایک اس کے ایک سائڈ پر لیک چل رہی ہے بہت خوبصورت نظارے ہیں وہاں پہ آپ کو بہت اچھا فیل بھی ہوگا اور ہم آپ کو اپنی طرف سے گھمائیں گے بھی وہاں پہ جو اچھی جگہیں ہیں جیسے اٹل ٹنل ہوگئی سولانگ ویلی ہوگئی اور ایوری تھنگ بہت ساری جگہیں ہیں ہم آپ کو اچھی اچھی اچھی اچھی جگہ گھمائیں گے گائڈینس کرائیں گے سب چیزیں جی جی جی میم اوکے میم اوکے وہ آپ کے پیکج میں میں کروا دوں گا آپ کو وہاں جانے کے لیے ٹیکسی بھی چاہیے وہاں گھومنے کے لیے آپ کو پریشانی نہ ہو اور ہم آپ کو سب پرووائڈ کروا دیں گے میم ریزورٹس میں انکلوڈیڈ تو نہیں ہے بس آپ کو میں بتا دوں گا باقی میں آپ میں اپنا نمبر سینڈ کر رہا ہوں باقی بتا دو اوکے میم اوکے میم اوکے اوکے میم ٹھیک